आङो फ्लिपकार्तनिफ्राय मोनसे नेकलेस अर्दार खालामदोंमोन ओमफ्रायो बे नेकलेसालाय मोजाङैनो सफैदों ओ पेकेत खालामनायफ्राबो मोजांमोन ओमफ्रायो बुस्तुआबो जेबो गाज्रि नङामोन दिफेक्त नङामोन ओमफ्रायो गान्नायनैबो आंखौ बेराद समायना नुदों आंनि दखना आंनि जोमग्राफोरजों गोबां मेत्सिं जादों बिनि थाखायनो आङो गोबां फसायदों आरो आं जा खालारखौ अर्दार खालामदोंमोन बे खालारानो सफैदों ओ माबायदि दिजाइनखौ अर्दार खालामदोंमोन बे एखेआनो सफैदों फत'आव जेरै दङमोन बेबायदिनो सफैथारदों नेक्लेसा आरो बे आंनि नेकलेसखौ आं फसायखादोंबो आरो आंनि लोगोफोराबो गोबां फसायदों दस्राफोराबो नायनाय नायदों बिसोरबो गोबां मोजां होनदों बयबो बाख्नायदों आंबो मोजां मोनदों